یہ کھیتی باڑی کا جو کام ہے یہ اتر پردیش بہار وغیرہ پنجاب یہ سب میں کھیتی باڑی کی کچھ زیادہ پیداواری ہوتی ہے اس میں کھاد اور اس کے بعد جو بھی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں کافی محنت کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر ہل کی ضرورت ہے تو ہل بھی چلا سکتے ہیں اور اگر پانی پٹانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور مالی اعتبار سے کچھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی ریکھ دیکھ ہے اس کے بعد کٹائی ہے بوائی ہے یہ بہت سارے کام ہیں کاشتکاری کے کام تو بہت سارے ہیں اس میں کافی بےحد مدد کی ضرورت پڑتی ہے جیسی ضرورت پڑے گی محنت کی اس کے لیے ہم تیار ہیں